ہیلو ہیلو بھیا بھیا شہزاد ٹور اینڈ ٹریویل سے بول رہے ہیں کیا بھیا یہ ہمیں دلّی میں کچھ جگہیں گھومنی تھیں یہ انڈیا گیٹ قطب مینار لوٹس ٹیمپل اِن جگہوں پہ ہمیں گھومنا تھا بھیا تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی ہمیں بتا سکتے ہیں کے روپئے کلو میٹر لے رہے آپ اور کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس اچھا ٹونٹی روپیز پر کلو میٹر بھیا بہت زیادہ لے رہے ہو آپ تو بھیا بھیا بھیا سُنو نا سُنو نا ہم دو لوگ ہیں میں اور میری وائف ہم دو لوگوں کو بس کچھ جگہوں پہ گُھومنا ہے اِن اِن جگہوں پہ گُھومنا ہے تو آپ پلیز ہم سے پندرہ روپئے پر میٹر پر کلو میٹر لے لو نا بھیا اور ہمیں آ وہ دے دیجیے سوئفٹ دے دیجیے

بھیا پلیز نا دیکھو آپ ٹورسٹ کے لیے اتنا تو خیال کریے نا بھیا ہم بہت دور سے پٹنہ سے ہیں بھیا ہمیں یہ جگہ دیکھنی تھی بھیا تھوڑا سا خیال کریے نا آپ ہمارے پٹنہ آئیے کبھی ہم آپ کو اپنے پٹنہ میں گُھمائیں گے ہم آپ کے دلّی میں آئے ہیں دلّی دلّی والوں کا شہر ہے نا دِل والوں کا شہر ہے تو پلیز پندرہ روپئے کر لینا نا بھیا

تو بھیا آپ کتنا کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں بھیا کتنا کر سکتے ہیں بھیا ٹھیک ہے بھیا آپ کرائیے آپ میرے کو ایئرپورٹ سے رسیو کرنا ہوگا ایئرپورٹ سے ٹھیک ہے بھیا کس ٹیم تک آئیں آئیں گے آپ میری لینڈنگ میں لینڈ کر جاؤں گا یہاں پر آٹھ بجے رات میں آٹھ بجے بھیا آپ مجھے جگہوں پر گُھما دیں مجھے اِن جگہوں پر گُھما دیجیے گا جی جی یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے آپ مجھے جی جی ہاں ہاں بھیا بھیا یہ میرے کو بھیج دیجیے آپ ٹھیک ٹھیک ہے بھیا پیمنٹ مجھے ابھی کرنی ہوگی یا ساری یا میں ففٹی پرسینٹ کب کر دوں اب یا یا جب میں گُھوم لوں گا تب میں کر دوں تو چلے گا نا ٹھیک ہے بھیا میں میں دیکھیے میں آپ کو میں آپ کو بتانے کا ہے کہ میں آپ کو آپ کے ڈرائیور کو ایسا خوش کر دوں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا میں آپ مایوس نہیں کیجیے ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے دلہی میں اور ہم ایسی مستی ہسٹوریکل جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں تو آج ہم دہلی کا سفر کیا ہے ہم نے دہلی میں ہم آ رہے ہیں تو دہلی میں ہمیں اِن جگہوں پر گُھومنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ہمیں ساودھانی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اگر ہمیں گُھما نہیں نہیں بھیا وہی تو دیکھنے کا ارمان ہے اور کیا ہے لوٹس ٹیمپل ہے اور انڈیا گیٹ تو ہمیں ضرور جانا ہے قُطب مینار جانا ہے تھوڑا سا ہاں فوٹو ہم ہم بہت کافی ہسٹوریکل جگہوں پہ تو گُھومتے رہتے ہیں لیکن ہمیں دلّی کے اِن جگہوں پہ ضرور گُھومنا ہے آنا ہے نا اِس لیے ہم بول رہے ہیں ارے واہ واہ واہ واہ یہی تو چاہیے شہزاد بھائی ہمیں وہ ڈرائیور اچھا ہونا چاہیے اچھا چلاتا ہو گاڑی مطلب سیف چلاتا ہو زیادہ نہیں مطلب کہ بہت بھگانے والا نہیں چاہیے حقیر کو ٹھیک ہے بھیا آپ سا رات میں بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے اوکے اوکے